गाँव ग्राममे खुले जगहमे लैट्रिन पेखाना पहिले लोक करैत रहै आब जे छै सबके घर घरमे लैट्रिंग सरकार बनबाय देलकय हन अइसँ गन्दगी फैलाव होइ छै खुले जगहमे लैट्रिंग पैखाना करनाइ ओइसँ गन्दगी तरह तरहके ओइमे कीटाणु उत्पन्न होइ छै तऽ ओइसँ बीमारी आदमीके लागि जाइ छै स्वास्थ खराब होइ जाइ छै अइ लए कऽ सबलोग हमरा गाँवमे अपना अपना निजी जे छथिन बाथरूम पैखाना ईसब बनेने छथिन अपन अपन आओर जब बाथरूमके गन्दगी जब हौजमे भरि गेल तऽ ओकरा जे हइ मशीन द्वारा निकलबा करिके बाहर गाँवसँ दूरीमे जा करिके फेक देल जाइ छै बाथरूम के साफ सुथरा एकदम कायदेसँ रखलक लोक ओइसँ कोइ तरहके बीमारी नहि होइ छै आओर खुलेमे जे है पैखाना बाथरूम करनाइ तो बहुत गलत बात है उस ओकरा खातिर जे है लैट्रिंग अपना निजी शौचालय बनाना जरूरी रहयके चाही बनल छै सबके जादातर जे है लैट्रिंग बाथरूम सबके बनल छै अपना अपना लैट्रिंग बाथरूममे ही बाथरूम करल जाइ छै ओइसँ कोइ तरहके नुकसान हमरासबके नहि होइ छै